हमारे भारत देश में बहुत से लोकप्रिय योग गुरु हैं जिनमें से एक हैं बाबा रामदेव जो हमें हमारे शरीर के बारे में जानकारी देते हैं और हमें योग के बारे में भी जानकारी देते हैं वो हमें हमारे टीवीयों टीवीयों पर आकर एक आस्था नाम के चैनल पर आते हैं और हमें योग के बारे में सिखाते हैं वो बताते हैं कि योग क्यों आवश्यक है और हमें ये योग क्यों करना चाहिए योग से हमारे शरीर को लाभ मिलता है हमारे शरीर जो है सब तंदुरुस्त रहती है फुर्तीली रहती है और हमें कभी भी पैर दर्द सिर दर्द की किसी भी अन्य प्रकार का दर्द शरीर में नहीं होता है और योग से हमारा तन मन सब एकदम तंदुरुस्त और फुर्तीला रहता है जैसा कि हमारे घर में हमारी एक बूढ़ी दादी हैं जिनको शरीर से हमेशा समस्या रहती थी उनका सिर दर्द करता था पैर घुटने में दर्द रहता था तो उन्होंने बाबा रामदेव के